جی ہاں ویسے تو مجھے بہت سارے مصنف پسند ہیں لیکن میرے جو سب سے پسندیدہ مصنف ہیں وہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی کتابیں پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ان کی بہت ساری کتابیں مجھے اچھی لگتی ہیں جیسے کہ مولانا نے سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جس میں ایک کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر یہ کتاب آج کے اس ترقی یافتہ زمانہ میں بہت جامع کتاب مانی جاتی ہے اس کتاب نے کتنے لوگوں کی زندگی بدل دی ہے اس کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں کی پرانی تاریخ پرانی تہذیب اور پرانے معاشرتی طریقے پر نظر ڈالنے کے بعد آج کے مسلمانوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے آج مسلمان کتنی خستہ حال میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے پوری دنیا واقف ہے مسلمان اپنی پرانی روش کھوتے جا رہے ہیں ان سب باتوں کا ذکر ہمیں ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے ان کی کتابیں صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں ایک شخص کے طور پر مصنف کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ مجھے مصنف کی تحریروں میں کوئی سبق ضرور چاہیے ہوتی ہے جس سے انسان اپنی سوچ کو بدل سکے یا انسان یا انسان ذہنیت کو کس طرح سے ترقی دی جائے اس پر فکر کی جائے یہ سب چیزیں ایک ایک ماہر مصنف کے اندر موجود ہونی چاہیے جس سے ہمیں اچھی تحریر مل سکے اور ان تحریروں کے ذریعے سے انسان دنیا پر ایک سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے